हमारी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि यह है कि हमने अपने काम को बहोत अच्छे से सीखा और व हमने अपने ज्ञान की विषय में बहुत सारी चीज़ें सीखीं जैसी कि हम एक फोटोग्राफर हैं और उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा और सीखना चाहते हैं और भी उसके बारे में हम गहराई में जाना चाहते हैं और हम एक उच्च लेवल तक फोटोग्राफी लाइन में जाना चाहते हैं जैसे कि सबसे बड़े इस दुनिया के फोटोग्राफर में से हमारा नाम आए और उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम जानते नहीं हैं और हम जानते हैं उन चीज़ें को जो जिन चीज़ें को हम जानते नहीं हैं उन चीज़ों का हम सीखना चाहेंगे और वह अपने अपने से बड़ों से सबसे सीखना चाहेंगे जैसे कि वह हमें अपना आत्मसम्मान के हम उनको देंगे तो वह हमें अपना सारा ज्ञान हमें अपने साथ बैठकर सीखाना चाहेंगे और उसके बाद भी अगर वह नहीं सिखाते तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी सराहनीय करेंगे प्रिय लोगों से मैं अपनी बातों करेंगे कि हमें ये सीखा दीजिए